हम दोस्त बहुत जे छै हमरा सबके जे छै ई मेहनत करए पड़ल मेहनत करैके बाद जे छै ई रङ्ग लाबलकैए बहुत मेहनत करैके बाद जे छै ई दौड़ निकाललहुँ कहाँ कहाँ जे छै गेलहुँ सङ्गी साथीके साथ बहुत बहुत दूर गेलहुँ बहालीमे फिजिकल करै लए बहुत जे छै मेहनत करए पड़ल मेहनत करैके बाद जे छै लास्टमे जे छै निकाललहुँ बड़ा खुशी भेल माय बापके भी बड़ा खुशी भेल ई सब चीजके जानिके की हमर बाल बच्चा जे छै जगह पकड़ि लेलक सही ढङ्ग से मेहनत करैके बाद कोनो तरहके दिक्कत नहि भेल लेकिन दोस्त की कहम एतना मेहनत करलहुँ कि जेकर कोनो जबाब नहि छै करीब जे छै सोलह सतरह बर्ष जे छै मेहनत करलहुँ मेहनत करैके बावजूद भी असफल रहलियै आ रहैके बाद लेकिन हम परियासरत्न रहलियै स के प्रयासके कभी से मतलब अपने आपके हिम्मत नहि हारलियै जेना पीटी उषा छिआलिस बर्षके बाद भी मेराथन दौड़ जेतना किलोमीटर जे छै से सोलह बर्किषमे ओ निकाललकै रहए ओतने मिनटमे जे छै छिआलिस बर्ष उम्र होइके बावजूद भी बाल बच्चा हइके बावजूद भी ओ फिजिकल निकाललक तऽ ओहिना जे छै हम सेम टू सेम जे छै करलहुँ छिआलिस बर्षके बाद जे छै हम मेहनत करते करते जे छै निकाललहुँ लेकिन सफल भए गेलहुँ आ आओर कोनो तरहके जे छै दिक्कत नहि यऽ लेकिन दिक्कत जेतने कठिनाइ रहै पहिले तऽ झेल लेलियै झेलैके बाद जे छै झेलते झेलते अब जे छै हम जगह पकड़ि लेलहुँ कोनो तरहक क्यौ जे छै दिक्कत नहि यऽ दोस्त आ बहुत अच्छा से जिन्दगी बीत रहल छै आ अहूँ सब जे छै जगह पकड़लियै हमरा से तऽ पहिले पकड़लियै अहाँ सबके मेहनत कम करए पड़लै लेकिन ओएह भेलै कि हमरा जे छै किछु जादा करए पड़लै तऽ खैर जादा करए पड़लै तऽ कोइ दिक्कत नहि छै लेकिन एहिके लेल हम अटल रहलियै आओर प्रयास करते रहलियै गाँव समाजके लोग भी दोस्त भी बहुत एहन दोसर दोसर बोलै रहै कि आब छोड़ि दिऔक अहाँके बसके बात नहि छियै लेकिन एज बचल रहए प्रयास करलियै हम लेकिन जे छै कभी हिम्मत नहि हारलियै आ दौड़के जे छै से प्रयास करते रहलियै ओ जारी राखलियै आओर परिबार बाल बच्चा सबके भी चलेलियै तीन चारि टा बाल बच्चा हइके बावजूद भी हमहूँ दौड़ निकाललहुँ पीटी उषा के तरह आओर जे छै जगह जे छै हम पाबि लेलहुँ कोनो तरहके दिक्कत नहि अइ दोस्त आओर बढ़िआँ तरह से जिन्दगी बीत रहल छै आ अहूँ सब जे छै मेहनत करलियै तऽ जेकर परिणाम अहाँ सबके मिलल केओ शिक्षकमे चलि गेल हँ केओ डिफेन्समे चलि गेल तऽ डिफेन्समे हमहूँ अभी बर्तमानमे एलहुँ यऽ ट्रेनिङ्ग कए कऽ एबे करलहुँ करैके बाद जे छै फेर जे छै हम पोस्टिङ्ग पोस्टेड भेलहुँ अपना जगह पकड़लहुँ कोइ तरहके जे छै ओ दिक्कत नहि यऽ परेशानी नहि यऽ जेतना परेशानी रहै पहिले जे छै उपरबाला बहुत देलकै लेकिन दैके बावजूद भी अपना गोदमे लास्टमे जे छै ओ बैठाके छत्रछायामे बैठाके जे छै जगह दए देलकै ओहो आखिर देखै छै ने कि से एतना मेहनत करैके बाद भी ई जगह पाओलकैए कम से कम जे छै निराश नहि भेलै तहि खातिर जे छै से जगह एकरा पकड़ा दियै कोनो तरहके जे छै अथी आब नहि हुए दियै लेकिन कबतक एकर जे छै मतलब परेशानी देखबै तऽ लास्टमे जे छै उपरोबलाके जे छै दोस्त की कहौ की झुकए पड़ि गेलै झुकैके बाद भी लास्टमे जे छै देलकै तऽ बड़ा खुश भेलहुँ कोइ तरहके दिक्कत नहि छै दिक्कतके सामना करते हुए सारा जे छै मेन्टेनेन्स करते हुए हूँ आ समाजके बोली बिचार सब किछु जे छै सुनते हुए तब जे छै हम जगह पकड़लहुँ आओर सबके सहयोग समाजके भी सहयोग भेल आ समयके भी सहयोग भेल आ सबसे बड़ा उपरबला देबोमे देब महादेब तऽ ओ छेबे करलै ओढरदानी छेबे कयलै कोनो तरहके जे छै ओ दिक्कत नहि भेलै सब किछु जे छै हरि लेलक आओर सारा कष्टके जे छै हरते हुए आइ जे छै जगह हम पाबि लेलहुँ कोनो तरहके ओ दिक्कत नहि यऽ सब परेशानी सब दूर महादेब कए देलक तऽ हम तऽ कहै छियै अहिना जे छै सबके मेहनत करना चाही सब आगे बढ़ए सबके बाल बच्चा आगे बढ़ए आओर शिक्षा प्राप्त करए शिक्षा प्राप्त करिके जे छै इहए डिफेन्समे आबए मेहनत करए मेहनत करैके बाद जे छै ओकर रङ्ग जे छै ओ लाबबे करतै ओ देबे करतै उपरबाला तऽ एहि खातिर जे छै अधीर नहि होना चाही धैर्य नहि खोना चाही धैर्यके बरकरार रखना चाही धैर्य ही धैर्य आओर पेशेन्स बहुत बड़ी चीज छियै तऽ एहिसब चीजके से धैर्य आओर पेशेन्सके खोना नहि चाही जे धैर्य आओर पेशेन्सके खोइ देलकै तऽ ओ जे सुति गेलै तऽ ओ जे छै ओ चलि गेलै जे जागल छै ओ पा पाबि लेलकै कोइ तरहके जे छै ओ दिक्कत नहि छै लेकिन मेहनत सबके करना चाही गाँव समाजमे हमर जहाँ तक जे प्रयास होइ छै सबके मेहनतके अथी करलहुँ हम जागरुक करलहुँ तऽ ओकर काम छियै प्रयास करनाइ हमर काम छियै बतेनाइ ओकर काम छियै करौ या नहि करौ तऽ लास्टमे हम की करबै तऽ तब जे छै सबटा अपना अपना प्रयास करै छै लोग आ सब कोनो तरहके छै से ओ दिक्कत नहि छै